जी हाँ हिंदी भाषा के कुछ दिलचस्प और अनेखे शब्द और व्यख्यांस हैं जैसे कि नौ दो ग्यारह हो जाना जिसका मतलब है कि भाग जाना अंधे को क्या चाहिए दो वक्त की रोटी एवं बहुत सारे व्यख्यांस है जिन्हें हम आपको बता तो सकते हैं लेकिन उनमें टाइम लगेगा ऐसे यहाँ की छंद कहानियाँ एवं श्लोक वगैरह दो ही बहुत सारे हैं जो अनेक लेखनीय हैं जैसे हिंदी एवं बहुत सा हिंदी किताबॉन में हमने पर्याप्त हो सकते एवं गीता के जो श्लोक हैं जो गीता के बुक में हमें पर्याप्त हो जाते हैं जो हमें ज्ञान भी देते हैं एवं जीने का सहारा भी होते हैं